اگر میرے پاس نل کا پانی ہوتا تو میری زندگی بہت مختلف ہوتی خاص طور پر پانی تک رسائی اور روزمرہ کے کاموں میں آسانی کے لحاظ سے نل کا پانی اگر صاف اور باقاعدہ ملتا ہو تو زندگی کے کئی پہلوؤں کو بہتر بناتا ہے آسان رسائی نل کے ذریعے پانی تک براہ راست رسائی ہوتی جس سے وقت اور محنت کی بچت ہوتی نہ صرف کھانے پکانے نہانے اور کپڑے دھونے میں آسانی ہوتی بلکہ پینے کے پانی کے لیے بھی بار بار باہر جانے کی ضرورت نہ پڑتی صفائی اور صحت صاف پانی بہت اہم ہے اگر نل کا پانی صاف ہوتا اور معیاری فلٹریشن فلٹریشن سسٹم سے گزرا ہوتا تو اس سے بہت سی بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے جیسے ہیضہ ٹائیفائڈ اور پیٹ کی دیگر بیماریاں صاف پانی کی دستیابی میری صحت کو بہتر بناتی اور میڈیکل اخراجات کم ہو جاتے روزمرہ کی سہولتیں صاف پانی سے روزانہ کے کم کام جیسے کھانا بنانا صفائی کرنا اور باغبانی کرنا بہت آسان ہو جاتے اس کے علاوہ یہ ماحول دوست بھی ہوتا کیوںکہ پانی کو لانے کے لیے لانے جانے کے لیے ایندھن یا فلاسٹک کی بوتلوں پلاسٹک کی بوتلوں کا استعمال کم ہو جاتا معاشی فائدے نل کے پانی کے نظام کی موجودگی سے بوتل بند پانی خریدنے کی ضرورت ختم ہو جاتی جس سے پیسے کی بچت بھی ہوتی لیکن اگر نل کا پانی صاف نہ ہو تو یہ الٹا نقصان دہ ہو سکتا ہے اس صورت میں پانی کو فلٹر یا ابال کر استعمال کرنا پڑے گا جو وقت اور وسائل طلب طلب عمل ہوگا اگر آپ کے علاقے میں نل کا پانی دستیاب ہے تو کیا یہ صاف اور محفوظ ہے